नमस्कार अरे कुछ चाहिए जमीन चाहिए

नैनी में चाहिए प्रयागराज में का रेट के है रेट कम कीजिए अरे तब तीस चल रहा है तीस ले लीजिए अरे नहीं नहीं तीस का भाव लगाइए नहीं इससे भी कम कीजिए हम एक लोग से पूछे थे तो आप इतना तेज बता रहे हैं हम भाव आँय नहीं तो अभी पूछा था ना मैंने

अरे मकान ओकान बनल बनावल नहीं ना मिलेगा कहीं देखिए अगर पैंतीस चालीस में हो जाए बनल बनावल तो हम लोग को फायदा हो जाएगा

और वो हमको मतलब बिजनेस खोलना है

तीन बिस्सा तक चाहिए हमको

नहीं तो रेट कम लगा कर दीजिए हमको हमको मंडप हॉल का ख खोलना है सिमेंट का खोलना है

कब तक आऊँ हम अरे तो इतना जि जिद्द करे पैसा नहीं ना है नहीं दो हजार रेट तो हम बताइए तो जुटाएँगे तब ना पैसा होगा तब ना

रजिस्ट्रेशन उसी में हो जाएगा अरे अलग से तब तो ढेर पड़ जाई हाँ ठीक है नमस्ते